हेलो हेलो हम तो दो चार बार गिराए हैं आधार कार्ड लगता है राशन कार्ड पहचान पत्र राशन लगता है हाँ आधार कार्ड से भी हो सकता हे राशन कार्ड से भी हो सकता है तो पहचान पत्र से भी हो सकता है हाँ हाँ ले कर जाते हैं तो लाइ लाइन में लगते हैं तब नंबर बुलाता है बुलाता है तब लाइन पकड़ करके तब जाते हैं तब आप किसको वोट दीजिएगा

हाँ हाँ हम तो बी जे पी को देंगे आप किसको दीजिएगा

हाँ सुबह सात बजे से शुरुआत हो जाता है चार बजे तक चार बजे तक में हाँ सबको गिराना चाहिए सबको अधिकार बराबर है सरकार पर हँ हाँ हाँ तो आपका घर में कितना आदमी है सबको बोलिए वोट गिराने के लिए और दूसरों को बोल और दूसरों को बोल दीजिएगा चलिए वोट गिराने के लिए जाते हैं वोट गिराने के लिए हाँ हाँ आधार कार्ड ध्यान से रखिएगा जाइएगा तो ख्याल पर करके ले कर जाइए वोटर पहचान पत्र भी ले कर जाइएगा ठीक है रखते हैं तब